नमस्ते भैया हाँ हम हमें अपने बच्चे के लिए एक रूम चाहिए हाँ क्या हुआ नहीं बस मेरा बच्चा रहेगा

बस सुरक्षा रहना चाहिए उसमें लेटरिन बाथरूम बेड है बच्चे के लिए जैसे सुविधा रहना चाहिए खाने की खाने के लिए यानी खाने में और उसके समान वगैरह जो

पैसे कितने लेंगे हाँ जैसे नीचे फ्लोर में चाहिए कुछ

पूरे साल के लिए चाहिए

खाना अच्छा ठीक है खाना पीना यानी क्या क्या देते हैं बच्चों को थोड़े छोटे हैं दस साल के हैं बस एक ही दो हाँ एक ही है हाँ अकेले रहेंगे नहीं कोई इसू नहीं है

देखिए पैसे ओसे थोड़ा कम करिए ठीक है हम आएँगे